میں قصبوں اور دیہاتوں کے بہت خواہشمند ہوں میں جیسا ہم تعطیل ملتی ہے نا تعطیل ملی تو ہم لوگ میں میرے دوست لوگ نے عشا بعد گاؤں کو جاتے ولیج ادھر جانا نئے ٹاٹ دوستوں کے سنگت گھومنا شہر دیکھنا کھیتوں میں کھیلنا سبزی وغیرہ توڑنا کیریا اور اگر مینگو کے آم کے دن ہیں تو آم آم توڑنا ایسا بہت چلتے رہتا ہے میرے تقریباً تقریباً ہم لوگ دو چار دن رہ کے آتے تھے فشنگ کر مچھلی پکڑتے پھر وہی مچھلی ہم سم کھیتوں میں جا کے باربیکیو کرتے ادھر کھیلنا کودنا دوستوں کے ساتھ اچھے اچھے مقامات دیکھنا شاہ آباد کے پہاڑی جھرنا ہر چیز ادھر ملتی ہے دیکھنے کو ہم لوگ ویکینڈ میں اوکلان باغ کو چلے جاتے ویکینڈ میں ہفتہ واری میں ہم لوگ ادھر جاتے ہیں پلان ڈال کے الحمد للہ انجوائے کر کے آتے ہیں شاہ آباد پچھلے وقت ہم لوگ گئے تھے دوستو پورا مل کے گاڑی میں گئے ایک کار میں فل انجوائمینٹ کار کو میں چلاتا تھا اس سے تمام وہ ویجٹیبل ترکاری کا جو کھیت رہتا ہے نا کھیت میں ہم لوگ فوٹوز وغیرہ لے لیتے تصویر لے لے کے توڑنا ہے تو اس کو توڑ لیتے کیری آم ترکاری ہری مرچی ہری مرچی کا جھاڑ بہت پسند آتا سو میں سکون ملتا کیا میرے کو قصبوں اور دیہاتوں میں جانے کے لیے بہت بہت ہی سکون ملتا ہے السلام علیکم